असांजे खेत्र जी स्थानीअ कला ऐं शिल्पकारनि खे समर्थन ॾियण लाइ सरकारि द्वारा रहण सब्सिडी ऐं अनुदान ॾिनो वञे थो ऐं घड़ियूं कलाऊं आहिनि जिनिखे मान्यता मिलण घुरिजे जीअं बनारस जूं बनारसी सिल्क काष्ट कला लखनऊ जी चिकनकारी आगरे जे संगमरमर शिल्प कला भदौईअ जा कालीन कनौज जो इत्र मुरादाबाद जो पितल जूं शयूं आहिनि